मां हिकु हींअर ॿिएं शहर में वञो पिया वञी रही आहियां ऐं हुतां जी जेकी गैस एजेंसी आहे जितां मूंखे हाल में गैस सिलेंडर अचे पियो थो त उहा ऐं तव्हांजी जेकी बुकिंग जी प्रोसेस आहे जंहिं में बि मां उहो गैस बुक कराईंदी आहियां त उहो बुकिंग खे मां रद्द इनकरे थी करण चाहियां की जिते मां हींअर वञी रही आहियां ऐं उते जेकी गैस एजंसी आहे हुन हुन में मूंखे ॾाढो ई सरल पवंदो तव्हांजे हिते मूंखे ॾाढो ॾुखियो पवंदो तंहिं करे मां गुजा गुज़ारिश थी कयां त मुंहिंजी बुकिंग हुते ख़ारिजु कयो